सबाय ओंख्रिखौ जोबोद संनो मोजां मोनो सबायजों दाउजों जोबोद संनो मोजां मोनो फार्सटाव सबायखौ रुनानै लाग्रोनांगौ बेनि उनावहाय बेदरखौ थावजों एवनानै होनांगौ आरो खारै एसे होनानै होनांगौ होनबानो सबाय ओंख्रिया जानायाव गोथाव जायो आरो अनला ओंख्रिखौबो आङो संनो जोबोद मोजां मोनो अनलाजों दाउजों बो संजायो आरो नाजोंबो संजायो अनलाखौ जोङो गिबियाव माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोनांगौ बेनि उनाव देनानै देनानै गुन्दै खालामनांगौ आरो बेनि उनाव दैखोहाय गुदुं खालामग्रोना लानानै अनखौ दैयाव होनांगौ आरो बेनि उनावहाय बेदरफोर होयोबाथाय एवफ्रामनानै होनांगौ अनला ओंख्रिया जानायावबो गोथाव बेनिखायनो जानोबो मोजां मोनो बेनिखायनो आं संनोबो मोजां मोनो आरो नाफाम खौबो जानोबो मोजां मोनो आरो संनोबो मोजां मोनो फार्सटाव नाखौ फोरानन्नानै लानांगौ बेनि उनाव नाफामखौ जोङो थास'जों देनानै गुन्दै खालामनानै भयामाव सोनानै मास मोनसे दोन्नो गोनां जायो बेनि उनावसो जोङो नाफामखो जानो गोनां जायो नाफामा जोंनि बर'नि बर'नि गुबै ओंख्रि होन्ना बुंजायो बयबो जोङो नाफामखौ जानो मोजां मोनो आरोहाय नारजि ओंख्रिखौबो जोङो जानो मोजां मोनो नारजिखौ जोङो खारैजों संब्लासो नारजिया गुरैयै गेब्लेयो आरो जों गोबां अमा बेदरजों नारजिखौ जानो मोजां मोनो जों बयबो नारजिखौ ओंख्रि रोसिबो जाजायो आरो ओरैनोबो गाव आन्थाबो भाजा एवनानै जानो हायो आरो आङो लाफा मैद्रु बिखौबो संनो जोबोद मोजां मोनो

दालि ओंख्रिखौबो संनो मोजां मोनो आरो जों हाबायावहाय अनला ओंख्रिखौ हाथा सुनियावहाय अनलाजों दाउजों सङो संनानै होनाय जायो आरो जोंनि थाखाय जोंनि बर'नि गुबै ओंख्रियानो अनला खारै ओंखायनो जों बयबो बर'फोरा अनलाखौ जानो मोजां मोनो आरोहाय नारजिखौबो जोङो

मानसिफोरानो गोखाखौ खिसुमाना जानो मोजां मोना नाथाय जोङो जानो मोजां मोनो आरोहाय सबायजों दाउजोंखौथ' आलासि फैबाथाय आङो बिराद गोथाव संनानै होयो आरो आलासिफोराहाय जानानै मोननायनि उनाव जोबोद संनायखौ मोजां जादों होन्नानै बाख्नायो बिसोरनि बाख्नायनायावनो आंबो संनायखौ मोजां जादों होन्नानै बुंनायाव गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो

आलासि फैब्लाथाय आं अनलाजों दाउजोंखौ बांसिन संनानै होनाय जायो आरो बोराय बुरै आलासिफोरा अनला मैगंखौ बांसिन गोथाव मोनो बेनिखायनो अनलाजों दाउजों संनानै होनाय जायो आरो बोराय बुरैफोरा सबाय ओंख्रिखौबो बांसिन गोथाव मोनो बेनिखायनो सबाय ओंख्रिखौबो दाउजोंनो संना होनाय जायो आरो जोंहानि मालिगा अनला ओंख्रिखौ जानो जोबोद मोजां मोनो बेनिखायनो आंबो सम सम संनानै होबाय थायो आरो आंबो जानो मोजां मोनो बेनिखायनो जोङो गोबां रोखोमनि ओंख्रिखौ बर' आइजो जानानै गोबां ओंख्रिखौनो जोङो संनो रोङो संनायाव जोङो आखा फाखा आरो नाफाम बाथोनखौथ' जानो जोबोद मोजां मोनो